आमच्या वाठारांत वेगळेवेगळे धर्माचे लोक राविल्या कारणान वेगळ्यावेगळ्यो धार्मीक परंपरा संस्कार थंय पाळटात जशें मांडार म्हणटा थंय सामुहिक प्रार्थना जाता ज्या सुवातार वेगळ्यावेगळ्या धर्माचे लोक एकठांय येवन प्रार्थना करतात आनी मागीर थंय रातचो एक व्हडलो तियात्र जाता तशेंच शांतादुर्गेचें देवूळ आशिल्ल्या कारणान थंयसर दर वर्सा कालोय जाता आनी रथयात्रा जाता आमच्या वाठारांत शंकराचे गारगेश्वराचे देवूळ आशिल्ल्या कारणान थंयसर शिवरात्र भरतात आनी वेगळेवेगळे लोक थंय जमतात तशेंच आमच्या वाठारांत गणपतीचें देवूळ आसा थंयसर सदांच पर्यटक गांवचे लोक प्रार्थने खातीर वतात थंय भजनां पुजा चालूच आसता सगळें संकश्टी थंय मनयतात तशेंच ते देवळांत गणेश चतुर्थी मनयतात आनी सावर्जनीक गणपती पुजतात एकवीस दिसांचो गणपती आसल्या कारणान गणपती पुजनान आनी गणपती विर्सजनाच्या वेळार खुबूच बोवाळ सगळ्यान आसता आनी सगळें लोक व्हडा उमेदीन व्हडा खोशयेन तातूंत भागेकारी जाता आमच्या वाठारांत चड करून ख्रिश्चन आनी हिंदू धर्माचे लोक रावतात आनी ते एकामेकांच्या ह्या फेस्तांनी ह्या उत्सवांनी वांटेकारी जातात ख्रिश्चन लोक ख्रिश्चन लोक जरी ख्रिस्मस मनयतात इस्टर मनयतात तरी गोंयचे हिंदू लोक जे आसा चवथ मनयतात दिवाळी मनयतात थंय हे सगळें लोक एकचारान येतात दसरो शिगमो हे उत्सव सुदा व्हडा खोशयेन व्हडा उमेदीन मनयले वतात सावर्जनीक प्रार्थनाय सभाय थंय घडयतात घडोवन हाडटात हातुंतल्यान एक बरी गजाल म्हणजे समाजा भितर भावकी वाडटा आनी वातावरण सामकें प्रसन्न जाता समाजान शांती पातळटा आनी एकामेका वयलो विश्वास भावार्थ अदीक दृढ जाता आनी मनीस प्रगती करतां स्वताचीच न्हय तर राज्याची आनी देशाची सुद्दां